म्हाका हायकींग ही म्हजी हॉबी आनी ती म्हाका खूब आवडटा आनी म्हजो फेवरेट ट्रॅक जाल्लो जावन गेल्लो आसा दूदसागर दबदब्यार दूदसागर दबदब्यार आमी सगले भाऊ गट करून गेल्ले आमी पयलीं प्लेनींग केल्ली केन्ना वयतले कशे वयतले सगलें प्लेनींग केल्ली मागीर तारीक डिसायड जावन आमी भायर सरले आनी पयलीं आमी कर्नाटका गेले कर्नाटका वचून आमी थंयच्या फोरेस्ट गार्डाची हे मदत घेवन थंय आमी रावपाक सोय करून घेतली थंय आमी एक रात काडून दुसऱ्या दिसा सकाळीं सामक्या सकाळीं ट्रेकिंगेक भायर सरले थंयसर आमी एकल्या गांवच्याच मनशाची मदत घेवन ट्रेकींग करपाक गेले थंय आमकां वाटेर एक रानदुकर सुद्दां दिसलो मागीर आमकां एक तीन वराची बी वाट लागली म्हज्या गटान आसले मंथन श्रद्धेश भाई प्रद्दूम आनी आग्नेल थंय वचून जेन्ना आमी पावले तेन्ना थंयचो निसर्ग पळोवन आमी खूब आश्चर्यचकीत जाले थंय खूब ग्रीन ग्रीन आसलें आनी थंयचें उदक पळोवन आमी खूब बरें दिसलें आमकां आनी थंय आमकां खूब मजा आयली